گوتم بدھ نگر ضلع میں اہم تعلیمی ادارے ہیں جہاں بچے تعلیم کرتے ہیں یونیورسٹی بھی ہے کالج بھی ہے اور زیادہ تر جو پرائویٹ کالج ہوتے ہیں یونیورسٹی ہوتی ہے اس کے اندر تو مہنگائی زیادے ہوتی ہے اور جو سرکاری ہوتی ہے اس کے اندر تو فیس کم ہوتی ہے مہنگائی کم ہوتی ہے اور اسی طرح دلّی کے اندر جو ہمارے دلّی کے اندر یونیورسٹی ہے کالج ہیں سرکاری تو اچھی تعلیم ہوتی ہے اس دلّی کے اندر بھی